बेबायदिनो गोदोनि समावहाय टाइम गैयै मबेल गैयै समाव हाथरखिफोरजों गोबां समफोरखौ बाहायोमोन आरो जोङो हाथरखिखौ जेब्ला अखाफोराव स्रां जोमै गैयै जागोन दानस्रां जागोन बे समावहाय जोङो जेबो मैला गैयै अख्राङाव समाव जोङो हाथरखिफोरखौ जों रोखा रोखा नुनो मोनो आरो बेबादिनो हाथरखिनि जोंनायफोरजों जोंहा गोबांथार समायनायखौ जों नुनो हायो आरो बे हाथरखिया बे बादिनो साथबाहाय गोदोनि हाथरखि दङ आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आथिखालनि जुगावहाय बे बादिनो मबाइल नि जुग बेबादिनो घरिनि जुग जानायलाय जोङो हाथरखिखौ बारद्राय जों नायनो हाया नाथाय गोदो गोदायनि मानसिफ्रा बेफोर बादिजोंनो सोलिबोयोमोन